भैया मेरे पास में न नगद पैसे हैं मैं आपका यहाँ पर नकद भुगतान कर देती हूँ मेरे पास क्या है मैं ऑनलाइन अभी मेरा चल नहीं रहा है तो मैं आपसे नकद पैसे दे दूँ मैं आपको खुले मिल जाएंगे आपके पास में हाँ जी भैया जी भैया मेरे पास में अभी क्या है पैसे खुले पैसे है नकद राशि है मेरे पास में तो अभी मैं आपको ऑनलाइन नहीं कर पाऊँगी तो आप मुझे नकद पैसे है जो इसकी खुल्ले रुपये दे दीजिए और मैं आपको नकद भुगतान कर देती हूँ